हैल्लो हां जी हां जी आहो में दित्ता हा सूट सीनें गी ते में आंह्दा बी हा तुंदे कोला दा लेइयै हां तुस नेईं हे दकान उप्पर हां जी नेईं मिगी ओह् सूट चाहिदा जल्दी क्योंकि मिगी ब्याह् ऐ तांइयै जल्दी में थुआनूं दित्ता हा कि सयोई जाह्ग जल्दी आहो परसों तुस कोशिश करेओ सबैले गै देने दी अग्गें गै किन्ना चिर होई गेआ दित्ते दे ते फिर हां अग्गें म्हीना होन लगा दित्ते दे ते इन्ना टैम थोह्ड़े लाना होंदा फिर आहो परसों तक तुस बनाई गै ओड़ेओ फिर में ब्याह् जाना ऐ खरी ते शैल फिटिंग शिटिंग शैल बनाए ओ हां ठीक ऐ जी ओके